میرے گاؤں میں خراب ایمبولینس کنکٹیوٹی ہونے کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں سامنے آتی ہیں جیسے کہ گاؤں شہر سے کافی دور ہے اور اسپتال بھی شہر میں موجود ہے تو ایمبولینس کو اس گاؤں تک آنے میں بہت وقت لگتا ہے جس کی وجہ سے مریض کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے راستے بہت زیادہ خراب ہیں گاؤں تک کے تو ایمبولینس کو راستہ بدل بدل کر آنا پڑتا ہے فون کنکٹیوٹی بھی بہت زیادہ خراب ہے تو کال کرو اگر ایمبولینس کو تو کبھی آواز نہیں آتی ہے کبھی کال لگتی نہیں ہے باقی اسی کارن وش ایمبولینس آتی ہے گاؤں میں تو جب تک آ پاتی ہے تو مریضوں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے میرے جاننے میں ہی تین لوگ مر گئے